जोंनि गामियाव गगा मोननाय मुलिफोरा जाबाय हाइजें तेजपाट थुलुंसि आरो बायदि बायदि जों बैखौहाय बाहायो मानोना हाइजेंजों जोङो दै गुदुं फुदुंनानै हाइजेंजों लोंबा जोंनि गगा मोननाया हामो थुलुंसिखौहाय जों नाग्लिनानै फुनोबा गन्थंफोराव फुनोबा जों गगा मोननाया मोजां जायो

निम निमखौ देग्लिनानै फुनोबा लोङोब्लाबो गगा मोननाया हामो बेफोरनो जोंनि गामियावहाय बाहायनाय बेसाद गगा मोननायाव बाहायनाय बेसादफोर बेजोंनो जों न'खर खुङो